गोवापूरी ह्या पुस्तकांतलो एक असो उतारो आसा जो म्हज्या मनाक खूब लागीचो आसा तो उतारो असो जावन आसा सात जाणां रुशी बा तोपा बैसला तोपा बसले येळे रुशी शिकेनो जाला दाया पांयाक किरंगूळी कांटो रोमलां कांटो रोमलां थंय योदा भुमेळा हो गोवापूरी ह्या पुस्तकांतलो एक उतारो जावन आसा ह्या उताऱ्याचो म्हत्व असो आसा की हें एका शिगम्याचें गीत जावन आसा काणकोण ह्या गोंयच्या दक्षिण दिकेक आशिल्ल्या वाठारांत सितेचो जल्म कसो जालो हाचे विशयी चौरंगाचें गीत गायतात चौरंग हो एक लोकनाच पूण सुरवेक ताका काणयेचें गीत गायता निमणें नाच खेळपा खातीर दिवच लेतील्ले दोन वळीचें कवन आसता ताका ताळीयो म्हणटात चौरंगाचे गितांतल्यान सितेचे जल्माचें वर्णन जाता तें आमकां ह्या गितांतल्यान कळटा आमच्या शिगम्याच्या वेळार आमी हें गीत गायतात म्हूण हें गीत म्हाका खूब लागीचें जावन आसा आनी एका लेखकान हें गीत जावं हो उतारो ह्या पुस्तकान छापून हाडला ताजी म्हाका खूब आप मना काळजांतल्यान ताजे म्हाका उपकार दिसता कारण आज काळ आमची संस्कृती लूप्त जाललेली दिश्टी पडटा कोणूय तरी मनीस ही संस्कृती मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता पूण म्हाका खूब बरें दिसता तशेंच आमच्या शिगम्याच्या वेळार हें गीत गायतात शिगमो हो आमचो पारंपारीक देण जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लेली आसा आनी ताचें आमी सांबाळ आज करतात